डांसरनि खे समाज में घणी मुश्किलातुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे हिकु फ़िल्म एक्टर्स हुई सुधा चंद्रां जंहिंजो पेरु भॼी वञण खां पोइ बि हुन डांस में हेॾो इंटरस्ट हुओ हुनजे खून में जीअं डांस हुओ हूअ पेरु भॻण खां पोइ बि नकिली पेरु लॻिवाए करे बि उन्हनि डांस कई और ॾाढी प्रतिभा हासिल कई पंहिंजो हिन डांस जे हुन में और ॾाढो नालो कमाए पंहिंजी हिंमत न हारे उन्हनि हेॾो संघर्ष कयो कि हूअ डांस में हेॾी प्रतिभावान हुई कि हुनजो हेॾो अॼु ताईं बि माण्हू उन्हीअ खे यादि कंदा आहिनि कि डांस सां जुड़ी करे माण्हू कुझु बी करे थो सघे पियो अगरि चाह है चाह आहे त राह पाण ई मिलंदी आहे